हैलो क्या आप वाटिका रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं सर मैनें अभी आपके यहाँ से एक पार्सल ऑर्डर किया था रोहित कुमार के नाम से जी जिसमें एक स्पेशल थाली का ऑर्डर था अब उसके बारे में मुझे कुछ प्रतिक्रिया साझा करनी थी आपके साथ सर मुझे खाने की गुणवत्ता सेवा के लिए प्रतिक्रिया देनी थी जो मुझे मेरा जो अनुभव रहा मैं उसे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ सर मुझे इसमें कुछ अच्छी बातें भी लगी और कुछ खामियाँ भी लगी जैसे कि पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी थी डिलीवरी भी समय पर आ गई पर जो टेस्ट में मुझे और खाने की गुणवत्ता में कुछ कमी लगी जिसकी मैं शिकायत करने के लिए आपको कॉल किया है सर खाने में जो आलू गोभी की सब्जी थी वो बिल्कुल उसमें आलू कच्चे थे और जो रोटी भी आपने पार्सल की थी वो बिल्कुल नरम हो चुकी थी तो जी अगली बार से अगर आप कभी भी पार्सल करें तो पहले एक बार चेक कर लें और थोड़ी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें बाँकी आपने जो डिलेवरी समय पर आ गई थीं जो आपने तय समय दिया था उसके अंदर डिलेवरी आ गई थी जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ साथ ही साथ आपकी जो पैकिंग थी वो भी अच्छी थी खाना जिसमें से सुरक्षित रूप से मेरे पास पहुँच गया कोई भी लीकेज वगैरह नहीं थी लेकिन फिर से मैं अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि जो स्वाद था जो टेस्ट था खाने का वो उतना उचित नहीं था और कुछ जो खामियाँ मैनें आपको पहले भी बताईं जी आप उनपे कृपया कर काम करें धन्यवाद